मिगी सारें कोला ज्यादा पसंद ऐ हमेशा पसंद रौह्नी ऐ राजमा राजमा चौल ते घ्यो घ्यो घेयो घ्यो कन्नै कि जे राजमा चौल बिच उप्पर घ्यो पाइयै चेता कराई उड़दे ओह् भाई पाने तैं जेल्ले अहें दपैहरी खंदे हे ऐतवार दे दिन ते एह्बी इक रीजन ऐ उदे कन्नै एब्बी रीजन ऐ कि सुआद बड़े होंदे नै ते ताइयें में इसी बड़ा ज्यादा पसंद करना हुन्ना